एक्सन वितरण पते में परिवर्तन के बारे में निर्देश आदेश के लिए वितरण पता बदलने की आवश्यकता नहीं है आप रेस्टोरेंट या डिलिवरी पार्टनर को नई डिलिवरी पते के बारे में निर्देश देने के लिए उनकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो हमने ऑर्डर किए थे खाने के लिए ओ हम कैंसल कर रहे हैं किसी कारणवश हमें परेशानी आ गई है इसलिए हम क्षमा चाहते हैं कि डिलिवरी मेरे घर पे ना आए मेरे रिलेसन में किसी की तबियत ख़राब होने के कारण मैं ए डिलवरी स्वीकार नहीं कर सकती इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ जो भी मुझसे गलती हुई होगी उसके लिए आपकी डिलिवरी आने के कारण क्षमा चाहते हैं